छात्राें के लिए जो छात्रों को सहायता कमी समस्या से शिक्षा प्रणाली में होती है वह अक्सर गरीब बच्चों के लिए होती है गरीब बच्चों के पार न तो देने के लिए इतनी फ़ीस होती है न समय होता है और न भोजन की भी उनकी बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है तो सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर यह सब ज़रूरत की चीज़ें उनको मिल जाती है इसलिए बच्चों को जो गरीब होते हैं उन लोगों के लिए आंगनवाड़ी या सरकारी इस्कूलों में पढ़ने की विशेष सुविधा होनी चाहिए और जो जो जैसे नेत्रहीन या बधिर लोग होते हैं बच्चे उन लोगों के लिए भी एक विशेष स्कूल होना चाहिए और उनको वहाँ सभी सुविधाओं से सभी सुविधाएँ होनी चाहिए